मूंखे बचपन खां वठी डांस जो ॾाढो शौक़ु आहे मां बचपन खां वठी ॾाढो शौ डांस कंदी आहियां मूंखे स्कूल में बि डांस करणु वणंदो हो जीअं ई वॾी थी वियमि टीवीन मां ॾिसी करे बि डांस सिखियसि यां मोबाइल में ॾिसी करे यां रीलुनि मां ॾिसी ॾिसी करे बि मां ॾाढो कुझु सिखी आहियां मुंहिंजी भेण बि मूंसां गॾु ॾाढी होशियारु आहे उहा मां उन खे बि ॾिसी करे मां डांस सिखी आहियां ऐं हा अॼु उहा बि ॾाढी सुठी डांसर आहे अॼु हूअ डांस कंदी आहे त उन जा बि घणेई माण्हूं ॾिसंदा आहिनि घणेई लाईक कंदा आहिनि मां बि अॼु उन खां घणे ई कुझु सिखी आहियां शादियुनि में बि असां ॿई डांस करे जोर शोर सां कंदा आहियूं अॼु असां सभिनि जी नज़र असां जे मथां हूंदी आहे त अॼु ई डांस कंदियूं असां खे ॾाढो शौक़ु आहे डांस करण जो असां बि पंहिंजे लाइ असां डांस करण खां पोइ जीअं की चऊं त असां जी विंदर लॻी पई हूंदी आहे असां चऊं असां जो शरीर बि स्वस्थ रहंदो आहे असां जो असां जी शरीर स्वस्थ रहंदो आहे त असां ॾाढा ख़ुशि लॻंदा रहंदा पिया आहियूं असां जो मन ख़ुशि रहंदो आहे प्रसन्न थियो प्रसन्न पिया थींदा आहियूं अॼु बि शादियुनि में बि असां खे डांस करणु ॾाढो वणंदो आहे असां अॼु बि जो चाहींदा आहियूं की डांस असां जेसिंताईं आहियूं सवला असां डांस कंदा अचूं हमेशह